नमस्ते भैया हाँ भैया हमारी मसाज की दुकान है देखिए हमारी दुकान जो है जैसे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में है भैया और यहाँ कुछ रेट प्राइस कम ही रहता है और आप फोन किए हैं तो आप गो आ जाईए हमारे यहाँ हमारा रेट हम बता दें आपको मसाज हमने सेंटर खोल रखा है लड़के हमारे हैं वो जो है आपका पूरी बॉडी मसाज करेंगे जिसका फीस फीस भी बता दें आपको अरे फीस ये तुम्हारे लिए ग्रामीण क्षेत्र यार चार सौ पाँच सौ रुपये एक आदमी का तीन साढ़े तीन से शुरू होता है साढ़े चार पाँच सौ रुपये है एक आदमी का दो घंटे का और रहेगा अरे सर तब भी यहाँ सुविधाएँ अच्छी हैं आप एक बार आएंगे तो सोचेंगे कि हाँ कहीं गए थे है तो गाँव ही मगर हम लोग बढ़िया बना के रखे है अपना चलिए आप लोग छूट हो जाएगी आप लोग आईए तो एक बार बाहर गए थे बाहर से आएं हैं तो हम आपका स्वागत भी करते हैं चलिए जहाँ पाँच सौ हम लेते हैं आपसे आधा ले लेंगे ढाई सौ ले लेंगे आईए अरे अब कम ए सी ए सी गाँव में कहाँ मिलेगी आपको सर ए सी कहाँ मिलेगी कूलर लगे हैं हमारे यहाँ पंखे लगे हैं ए सी नहीं लगी हैं यहाँ पर लाइट भी नहीं रहती है पूरा दिन आप दर्शन नगर चौराहे पे आ जाईए जी बस वही से बगल में आपकी खुली है एस आई का सगरा है सगरे पे मेरी दुकान है अरे चलिए आर के मसाज सेंटर आर के के नाम से है ये भैया सुबह खुलती है दस बजे और शाम रात के आठ बजे तक बंद हो जाती है और आपकी पूरी व्यवस्था रहेगी वहाँ पर किसी प्रकार से कष्ट नहीं होगा बृहस्पत को अच्छा ओके सर नमस्ते